हँ हम तऽ फल फूल सबके प पौधा उगाबैके चाहत रखै छिए तऽ फूलमे तऽ अक्सर गेन्दा फूल लगाबै छिए गेन्देमे कै ढङ्गके होइ छै तऽ ओ फूल तऽ एन्ने नहि मिलै छै तऽ ओ फूलके बीज खरिदैके पड़ै छै आओर बाहरसे मङ्गाबैके पड़ै छै आओर गुलाबके फूल छै तऽ गुलाबके तऽ टहनिओ जकरा ठाढ़ि कहै छिए ओहिके माध्यमसे लागि जाइ छै आओर ई जे ई करोटन जकरा कहै छै एहिमे तऽ फूल नहि होइ छै लेकिन देखैमे अच्छा लागै छै तऽ ईसब तऽ टहनिएसे लागि जाइ छै लेकिन आओर अनेक रङ्गके फुलाइवला फूल जे छै तऽ ओ फूल तऽ लगबैके लिए हमरा आओर सभकेँ सबसे चाह अच्छा रहै छै जे देखैओमे नीक लागै आओर पूजो पाठमे काम आबै छै तऽ एहि लेल ओ फूल मिलै नहि छै ओकर बीज प्राप्त करैके लेल कहीँ बाहरसे जहाँ ओ बीजके भण्डार छै जहाँ बीजके बिक्री होइ छै वहाँसे हमरा ओ बीज मङ्गबैके पड़तै आओर